असांजी जेका राजस्थान सरकारु आहे हुननि असांजे राज्य लाइ घणे ई योजनाऊं ठाहियूं आहिनि पहिरे त हुननि असांजो स्वास्थ्य लाइ योजनाऊं ठाहियूं आहिनि जयूं हुनन असांजे लाइ सरकारी अस्पतालूं खुलायूं आहिनि जंहिंमें ग़रीब माण्हू वञी करे पंहिंजो इलाज कराए सघंदा आहिनि जेका प्राइवेट अस्पतालुनि में वञी करे पैसा न ख़र्च करे सघंदा आहिनि हुननि जे लाइ हुननि मूंखे मंत्रियुनि जी शुल्क द्वारा योजना आहे जंहिंमें हुअ वञी करे पंहिंजो कार्ड लिखाईंदा आहिनि जंहिंमां हुननि जो ॾेढ लख ताईं खर्चो माफ़ थींदो आहे जंहिंमें उहे प्राइवेट अस्पतालुनि में वञी करे उहे पंहिंजो ऑपरेशन वग़ैरह कराए सघंदा आहिनि ऐं ॿियो त हुननि राजस्थान सरकारु स्वास्थ्य योजना बि ठाही आहे जंहिंमें हुननि पंहिंजो स्वास्थ्य लाइ सॼे राज्य में अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते डिस्पैंसरियूं ऐं दवाखाना खोलिया आहिनि अस्पतालूं बि खोलायूं आहिनि जंहिंसां माण्हुनि खे वधीक दिक़त न थींदी आहे ऐं ॿियो स्वास्थ्य चेतन यात्रा हिन में इहो थींदो आहे त जेका रस्ते में माण्हुनि जो को हादिसो थी वेंदो आहे का गाॾी चिपे वेंदी आहे जंहिंसां माण्हुनि खे अचण वञी न सघंदा आहिनि घर में बि अगरि को हूंदो आहे जंहिंखे का तकलीफ़ अॼु पोच तो अची थींदी आहे त उहा सिधो एंबुलेंस खे फोन करे सघंदा आहिनि अस्पताल जी गाॾी खे जो बि असांजी फ्री में हूंदी आहे जेका सरकार फ्री करे रखी आहे जंहिंसां माण्हू अचण वञण जी दिक़त बि न थींदी आहे ॿियो उहे सॼी शेवाऊं असांखे ॾींदा आहिनि सरकार असांजे देश में घणेई सुठो बदिलाउ आणियो आहे जंहिंसां असांजो जीवन थोरो आसान थी वियो आहे ऐं असांजा जेका बि परेशानियूं हूंदियूं आहिनि उहे थोरी घटिजी वियूं आहिनि